बिबार बिबारखौ बहा मोननानै गायफैयो बिबारखौ आङो बै माब्लाबा हाथायाव बायनानै लाबोयो फांफा फांनै आरो माब्लाबा गामियाव सोरनावबा मोजां बारनाय नुबाथाय बिनि माबाखौ बेगर गोरानखौ लांनानै न'आव गायहैयो आरो माब्लाबा बे न'नि फुलखौनो दालायफोरखौ थांग्रा बिफांखौ नुबा दालायखौ बोखानानै आरो आङो थुदेर थुदेर होयो आरो सोरनिबा न'निफ्रायबो लाबोयो आरो बै माब्लाबा बहाबाफोर बेरायहैबा बिबार बागानाव मोजां मोजां बिबार नुबा आङो बेनिफ्रायबो बे बेगरफोर मोनबा आरो फुलि फिसाफोर मोनबा लाबोनानै आङो गायनानै दोनफैयो आरो ओमफ्राय बिदिनो बिनि फांसे बिनि फांसे गायनानै बुरजा खालामनानै होयो आङो न'आवबो गायनानै बिनि उनाव बाराद्राय मोनथाराबाथाय ओरैबो नङा ओरैबो नङा बायो आङो हाथायनिफ्राय फांब्रै फांबासो बायनानै लारि लारि खालामफैयो आरो न'आवबो जागायनानै दोनो आं बेगर गोदान मोनबा बा जागायनानै बेखौनो गायो गोलाव गोलाव गायनानै दोनो बेखौनो बुर्जा खालामो आरो जोङो जाति मोनब्रै मोनबा बिदिनो एरहोनानै बुर्जा खालामो बायनाय अबेबा न'नि अबेबा सोरनिबा लाबोलाय बिदिजोंनो गोलाव खालामनानै एरहोयो आरो आं फुलखौ आरो मा बुंबावनो